حیدر آباد میں چالیس لاکھ سے بھی زیادہ کی آبادی ہے جس میں مسلم ہندو کرسچین سکھ بدھسٹ جین اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں حیدر آباد پوری بھارت میں چوتھی مشہور سٹی ہے یہاں پر سب لوگ بھائی چارے سے رہتے ہیں یہاں پر ہر عید ہو یا تیوہار سب مل کر مناتے ہیں تلنگانہ کی بولنے والی زبانیں اردو ہندی تیلگو بنگالی مراٹھی کنیڈا وغیرہ ہے اور یہاں پر ہم لوگ مختلف قبائل گروہ کو جوڑنے والی زبان اردو تیلگو ہندی ہوتی ہے ہم اکثر اور جب کو جب کبھی تقریبات تیوہار اور تجارت یا مختلف زما زمرے میں نوکری کرنے والے افراد اسی زبان کا استعمال کرتے ہیں اور اس زبان سے ہم لوگ جڑے رہتے ہیں اور میں کسی قبائلی گروہ کو نہیں جانتا